खेल कूद दा अपना गै इक म्हत्तब ऐ एहदे च कोई दो राए नेईं कि अगर तुस ओह् दिक्खो खेलने आहले बच्चे गी ते जेहके दोऐ बच्चे ना उंदे च किना फर्क होंदा जमीन आसमान दा फर्क होंदा खेलने आहला बच्चा तुसेंगी सतर्क लब्भना थोह्ड़ा फिजिकली जेहकी नुआढ़ी जिंद ऐ ओह् बड़ी ऐकटिव लब्भनी ऐ जिसदी तुस तुलना करो दोऐ बच्चें आस्तै ओह् इक बड़ा जमीन आसमान दा फर्क ऐ दोऐ बच्चे तुसेंगी इन्नें एक्टिब नेई लब्भने जिन्ने कि खेलने आहले बच्चे लभदे तुसेंगी इसदा मेन काऱण जां ते अऊं समझना कि खेलने आहले बच्चे ना पूरा किसे खेल खेलङन ते ओहदे च पूरा उंदा जेहका दिमाकी तौर उपर बी जेहका नियंत्रण जेहका जिसी आक्खदे नी तुस कनसन्ट्रेशन ओह् बच्चे च ज्यादा होंदी उस अपने फील्ड जेहका नुआढ़ा ओह् खेलने आहला फील्ड ऐ उसदे च नुआढ़ी कनशनट्रेशन बड़ी ज्यादा बधदी कन्शनट्रेशन आस्तै बी खेलना इक मेरे लिहाज कन्नै मेरे नजरिये कन्नै जेहका ना खेल जेहका ना बच्चे दी आलराँउड डिवेल्पमेंट जेहकी के आक्खदे होली सोली जेहका सारा ओहदा जेहकी डिवेल्फमेंट ऐ ओहदे आस्तै बड़ा जरुरी ऐ जेहके बच्चे खेलना ज्यादा पसंद नेईं करदे ओह् तुसेंगी आपूं तुस दिक्खी लेऔ ढिल्ले ढल्ले लग्गने उंदी रुची किश घट्ट करनी उंदे तुस जेहके जिंदू दा तुस इयां स्ट्रक्चर आक्खो इयां जिंदू दी शेप जेहड़ी ऐ ओह् तुसेंगी खेलने आहले बच्चे दी अपने आप तुसेंगी ओहदी बक्खरी लब्भनी खेलने आहले बच्चे दा पूरा जेहका इ'यां जि'यां अजकल दे रिबाज है के सिक्स पैक बनाने मस्सल बनाने ओह् खेलने आहले बच्चे गी ते जरुरत गै नेईं पोंदी खेलने आहला बच्चा जेहका स्हेई जिंद लाइयै खेलदा कि कोई बी गेम चाहे ओह् कबड्डी ऐ बालीबाल ऐ बैटबाल ऐ बैडमिटंन ऐ कोई बी तुस खेढ लेई लैओ उसदे च ओह् इन्ना ज्यादा उसी जिम जाने दी जरुरत नेईं पोंदी उसी किसे और चीज दी जरुरत नेईं पोंदी ओह् अपने आप च गै नुआढ़ी बाॅडी जेहकी जिंद ऐ नुआढ़ी जेहकी ओह् बड़ी जेहकी ऐ ना खु'ल्ली चुकी दी होंदी उसदे जेहके मस्सल ना ते ओह् उस्सै तरीके कन्नै डिबेलप होई चुके दे होंदे के उसी ओह् जिम जि'यां अज्ज दुनिया इन्नी ज्यादा बिजी होई चुकी दी ऐ ओहदे कोल टाइम नेईं ऐ उस इक शड्यूल रक्खे दा होंदा है कि में अट्ठ घंटे कम करना पंज घंटे एह् करना इक घंटा जिम जाना ओह् बड़ा बिजी होई दा कन्नै खेढने आहले बच्चे गी दिक्खो तुस ओह् निग्गर होंदे उंनेंगी किसे चीज दी जरुरत नेईं ऐ उनेंगी कुसै आखेआ ना स्याने कि केइयें गी पानी बी लगदा पानी कियां लगदा के बंदे जेहके ना ओह् जेहके खेलने शेलने आहले ओह उंदी बाॅडी दा जेहका अंदरा इम्यून सिस्टम जेहका है ओह् खेलने कन्नै बड़ा मजबूत होंदा कंदे तुस पर्खी दिक्खेओ खेलने आहला बच्चा ना कंदे बी किसे बी चीज थल्ले जां पिच्छै नेई रेही सकदा ओह् ओह् थल्ले नेई लगदा इना तोला कुसो कोला बी जोरे दे स्हाबे लाई लैओ जां इयां मेन स्हाबें लाई लैओ थोह्ड़ा उसी पता होंदा कल बच्चे बड़ा ज्यादा कमपीटीशन दा इन्ना ज्यादा जमाना होई गेदा कि जनसख्यां बड़ी होई गेदी ऐ नौकरियां नेईं थोहंदियां बड़ा मुशकिल होई गेदा हर चीज लोकिन उस दे कने कने मनने गल कि पढना बी जरुरी ऐ सारा किश जरुरी ऐ लेकिन उस दे कन्नै कन्न खेढना बडा लेकिन उस दे कन्नै कन्नै मन्नने गल्लकि पढ़ना बी जरूरी ऐ सारा किश जरूरी ऐ लेकिन उस दे कन्नै कन्नै खेढना बड़ा जरूरी ऐ हैल्थ इज बैल्थ अगर थुआढ़ी जिंद थुआढ़े कन्नै साथ नेईं देआ दी ऐ तुसें केह् करी लैना तुस बेड़े उप्पर लेटी ऐ कम्म करदे रौहगे ते किन्ने चिर करी लैगे थोह्ड़ा चिर गै ना तुस जित्थै तकर अपने शरीर गी ल्हागे नेईं थोह्डा उसी एक्सरसाइज नेईं करागे थोहाडे़ ओह् मस्सल जेहके ना ओह् विक्सित नेईं होने ओह् डिवैलप नेईं होने

जिंदे च चल थोह्डे तुस केह् करी लैगे जिंद चलाना बी जरुरी ऐ जिंद गी जिन्ना तुस आक्खदे नी जियां रुढ़ी रुढ़ी रोड़ होऐ दा ऐ ते अगर अस जिंद गी बी उऐ जेहा रोडगे ते उस बी निगर होई जाना पर इक स्हाब ते इक टाइम औना इक बक्त औना इक समय औना कि साढ़े जिंद जेहकी ऐ ओह् इस काबल होनी ऐ कि अस किसे बी निक्की मोटी बिमारी कोई बी किश होग ओह् सारे सफल होई जानी असें गी निक्की मुट्टी बखार कोई तुस बाकी च दिक्खी लेऔ ते इक खेलने आहले बच्चे गी दिक्खी लैओ खेलने आहले बच्चे गी कदें तुस पुछगे तुई सिर पीड़ कदूं होई लास्ट टाइम ते उस आक्खना मिगी चेता नेईं ऐ बखार कदूं होआ चेता नेईं ऐ उसदा उल्टा तुस लेई लैओ जेहके बच्चे नेईं खेलदे नेईं किश कम्म करदे उनेंगी अगर तुस पुछगे तूं बमार गै रौह्न्नां जां किश ते ओह् तकरीबन बमार गै रौंहदे ओह् कदें किश होऐ ते एह् बिमारी आस्ते आस्ते जढ़ पकडदियां उमर दे स्हाब कन्नै जेल्लै तुस चाली तक पुजगे ते जेहडे़ खेलने आहले बच्चे ना उनेंगी कक्ख बी नेईं होंदा तकरीबन ते जेहके नेईं खेलदे ते उनेंगी कदें कोई बी पी दी प्राब्लम होई दी कदें किसे चीज दी प्राब्लम होई दी कदें डाइबिटिज होई गेई

हा चलना मतलब एह् है कि एकसरसाइज तुस खेलने आहले बच्चें गी आखगो उस ते दौ़डना गै ऐ ते बगैर खेलने दे तुस जिंदू गी कम्म नेईं लाई सकदे ना इन्ने स्हेई तरीके कन्नै दौड़ने गी तुस आक्खो ते दौड़ना बी इक खेल ऐ दौडना बी इक खेल ऐ ते ओह् मतलब खेलचै खेल जेहका तुस नेईं खेलगे तां फ्ही तुस कक्ख नेईं करी सकदे जिंद तुंदी सलामत नेईं रौहग तुसें करना गै केह् है जियां बड़ी तरक्की करा दे अज्ज बड़ी अच्छी गल्ल ऐ करनी बी चाहिदी लेकिन उस दे कन्नै कन्नै अपनी जिंदू दा घ्यान बी रक्खना चाहिदा ग्रां च बडियां सारिया खेढां होंदिया अज्ज बी हैन ना जियां संतोलियां होई गेआ गुल्ली डडां होई गेआ कबड्डी होंदी ही शैहरे दे लोक नेईं जानी सकदे कि के शैह्र जिसी आक्खदे डेबलमेंट होआ दी ऐ डेबेलमेंट होआ दी ऐ शैह्रें च होआ दी ऐ इक चीज ओह् बी दिक्खो ना डिवेलमेंट ते होआ दी ऐ लेकिन पैसै दी डिबेल्पेंट पैसै दी होआ दी ऐ पैसै दी होआ दी ऐ लोकें दी जिंदू दी नी होआ दी ऐ लोके दी जिंद जेहकी ऐ अज्ज बी उऐ जेही ऐ अगर ग्रां जाओ ते ग्रां च लोक जेहके ना ओह् बडे़ हैल्दी ना तुसेंगी शै्हर दा इक बुड्ढा तुस लेई लैओ सत्तर साल दा इक ग्रां दा बुड्ढा लेई लैओ सत्तर साल दा कदें दौड़ कराई दिक्खेओ कदें दिक्खेओ कि कोह्का केह्ड़ा जित्ता दा तेज ऐ ग्रां दा बुड्ढा अज्ज बी खुरक नेईं समझदा कुसै बी चीज गी निक्क मुट्टा ओह् बाड़ू बी गुड्डना उस खुंबे बी जाना सारा किश करना सत्तर साल दा बुड्ढा अगर तुस शैहर आह्ला लैओ तुस ते उस खट्टा उप्परा गै नेईं उतरना ते फर्क ऐ है कि ग्रां च अस हर चीज ओह् अपनाने जेहकी साढ़े जिंदू गी कम्म औंदी ग्रां च लोक बड़ा किश करदे ग्रां दे लोक जहके ना ओह् बड़े सेहद जाफत रौंहदे इस्सै गल्ला कि के ओह् उनें चीजें कोला एहदे च केह् है पढ़ो

खेलना अगर तुस समझी नेईं सको ते खेलना इन्ना जरुरी ऐ के मेरा समझा ते बड़ा बहुत ज्यादा जरुरी ऐ अगर इक अद्धा पीरिड बी बच्चे दा खेल आस्तै रक्खा दा होऐ तां बी बड़ा फर्क पौंदा खेलना बहुत जरुरी ऐ बहुत जरुरी ऐ